ٹی وی پہ خبری بحث کی بات کی جائے تو حال ہی میں دو ہزار چوبیس کا لوک سبھا کا الیکشن ہم نے دیکھا جس کے اندر این ڈی اے اور انڈیا دو پارٹی جو تھی اس کے اندر جو دونوں کا کمپرزن دکھایا گیا کس طرح الگ تھا ایک پارٹی جو ہے این ڈی اے کو چار سو پار دکھایا جا رہا تھا اور وہیں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا گٹھبنڈھن کی بات کی جائے تو اس کو ایک سو بھی نہیں پہنچ پا رہا تھا سیٹ اور ایک اپوزیشن پاٹی کو آگے بڑھانا اور کسی اپوزیشن کو ٹاؤن کرنا یہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت اہم رول ادا کر رہا تہا جو کہ نیوز اینکر کا تہا ٹی وی بحث پر یہ چیز ہم نے دیکھی اور اس سے ہم نے اس کے بارے میں اگر ہم بات کی جائے کہ ہم کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں تو سب سے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ عین وقت پہ حقیقی نہیں ہوتی ہے سامنے کچھ ہوتا ہے اور جب وہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو ہمیں کچھ نظر آتا ہے جب ہم خبر دیکھ رہے تھے تو ایسا دکھایا جا رہا تھا کہ انڈیا جو گٹھبنڈھن ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے ایکزٹ کر رہی ہے اور این ڈی اے جو ہے وہ فل میجورٹی میں چار سو پار کی بات کر رہی ہے اور تیسری بار سرکار بنانے کی بات کر رہی ہے اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں نیوز اینکر یا ٹی وی چینل کا ایک اہم رول ادا ہوتا ہے آپ بات کر لیں آج تک کی بات کر لیں انڈیا ٹوڈے کی بات کر لیں اے وی بی پی کی بات کر لیں اور اہم نیوز اینکر ہیں انجنا اوم کشف ہے چترا ترپاٹھی ہے اور بھی اے وی بی پی کے بہت سارے نیوز اینکر ہیں جو کہیں نہ کہیں این ڈی اے کا سپورٹ کر رہے تھے اور این ڈی اے کو چار سو پار کی بہومت سے وجے بنا رہے تھے اور وہیں پہ انڈیا گٹھبنڈن کو ایک سو بھی اس کو نہیں مل پا رہا تھا تو یہ چیز ہم نے سیکھی